भारताच्या खुबश्या राज्यां पैकी दोन अशे म्हणजे एक म्हणल्यार हर्शवर्धन राजा आनी दुसरो विक्रमादित्य राजा हर्शवर्धन राजान बुध्द द धर्माचे प्रचाराक खूब मदत केल्ली विक्रमादित्य राजान देवळां बांदपाक बरे तशे कडेन मदत केल्ली